हैलो तुस तरपाली आह्ली दकाना पर बोला दे अस तरपाल खरीदना ऐ दस बाय पंदरां दा ते किन्ने दा ऐ

नेईं मुट्टा गै लैना असें पर एह् बड़ा मैंह्गा ऐ थोह्ड़ा घट्ट करो हां

नेईं भैया इन्ना निं फिर बी थोह्ड़ा सौ रपेआ ते कोई घटाओ बिच्चा

नेईं भैया चीज इक्कै बारी लैनी असें

ठीक ऐ